नेगेटिभ इग्सपिरियेन्स टेक्स बुकनि सायाव आं बुंनो सानो जाहैबाय दिनैहाय लवार सेकसनावहाय गाहाय थाखोआवहाय जायफ्रा फोरोङो मिथिनो मोनो आंबो स्पिसियेलि आमफ्राय मोनसेया मा होनो बिसिनि सल' एबा फरा बिजाबफ्रा एसे लावद्राय लावद्राय मोनो आङो दा बेनि जाहोनाव गथ'फ्रा माखासे लानो हाया जायो आरो बे बिजाबफोरा माने थाखो देरसिन देरसिननिसो बेनिखायनो बे गाहायाव जेनिखि थाखोफोर बेसोरो माने एसे गुसुं जायोबा मोजां बेखौनो आं बुंनो सानो